जी हाँ हम आमतौर पर जो पेंट करते हैं वह सामग्री है पेपर क्योंकि पेपर पर हम अपने हिसाब से पेंट करते हैं जैसे कि पहले कच्चा चित्र बनाते हैं पेंसिल से फिर उस पर कलर भरते हैं तो अपने हिसाब से उसको रंगीन करते हैं तो हमें पेपर बहुत अच्छा लगता है पेपर पर ही हम पेंट करते हैं